जनावरांक खूब तरेचे डिसीस आसता तातूंतलो डिसीस कॉमन डिसीज म्हटल्यार रॅबीज रॅबीज हो असो डिसीज आसा तेका आमी स्लो पॉयजन सुद्दा म्हणू शकता कित्याक की तो हळू हळू स्प्रेड जाता ताका आजून तरी मार्ग गावना ताका सामको मार्ग गावपाक आजून बरेंच वेळ आसा पूण आमी त्या हितूतल्यांच आतां सुद्दां सुटोंक शकता कशें की जनावरांक जर रेबीज जाता तेन्ना तो रॅबीज कसो स्प्रेड जाता कित्याक की तो स्प्रेड जाता तुमच्या निसर्गान तुज्या अवती भोंवती सगळे कडेन कचरो उडयल्लो आसता आनी जनावरां चडशीं भायली जनावरां चडशीं खंयच्या कचऱ्याच्या हितूर आसता ती कांय निवळ नासता तेंकां समजना तितलें निवळ जावपाक आनी तांकां कॅरूय करपाक कोण नासता त्या खातीर तांकां हो रेबीज प्रकार जाता रेबीज प्रकार जाल्या मुळे तो तो आपल्या बॉडीक म्हणजे तो रॅबीज आसता तो रेबी जो डिसीस आसता तो जनावरांक जनावरांच्या बॉडीक कंट्रोल करता आनी जनावरांक आजारी करता आजारी केल्या उपरांत तो मायंडाक जेन्ना कंट्रोल करपाक वयता तेन्ना जनावरां जीव सोडटा कित्याक की जर मायंडाक कंट्रोल केल्या उपरांत जनावरांक कांयच कळना किदें जाता तें आनी तेंच्या कडेन एक तर तोंड ना की बाबा आपल्याक कितें जाता हें तें तें सांगूंक शकनात त्या खातीर तेंची काळजी घेवपा खातीर देवान आमकां प्रकट केलां जनावरां जनावरांक मागीर जेन्नाेब रेबीज जाता तेन्ना तांकां उदक सुद्दा पिवपाक मेळना कित्याक की त्या रॅबीजाच सिमस्टम आसता की तेंकां उदक पिवपाक भंय दिसता तेंकां अशे लोक चड आवाज येयल्या उपरांतूय भंय दिसता आनी तें चावपाक येता आनी जर तें चावले मनशांक जाल्यार त्या मनशांकूय रेबीस स्प्रेड जाता त्या हितूर जर आमकां हे आनी आतां आहल्याच्या हतू तर रेबीज न्हू हो मणशाकू जनावरांकूच जायना मणशाकूय जाता जनावरां जनावरां कडल्यान हो मनशांक येता आतां तुमी म्हणटले की मनशांक कसो जातलो आमच्या कडेन तर जनावरां ना थोड्यां कडेन जनावरां नासता बट तशें नासता जनावरां भायर आसतात भायल्या वाटेन कोणा खबर की जनावरां खंयसर कोणाक ते कोन गेलां खंयचर कितें तेंची थुकी लागला हें कोणा कळ ना जेन्ना जनावर एका खंयच्याय पानां एका खंयच्याय एका कोणाकूय सल्यावा लागता तेंची लाळ लागता तेन्ना जनावर जनावराच ते आमी जर तितूर हात घेतलो तितून आमी त्या त्या जाग्यान आमी भोंवले

त्या खातीर जर आमकां ह्या हेतूतल्यान वचपाचें ना जाल्यार एकूच आमकां काम आसा भायल्या कुत्र्यांक पळोवपाचें तांकां मातशे थोडे थोडें क्लीन करपाचो आपले सरावडींग तेंच्या आमी घरां रांदतात तेच तेंकां इल्लें दिवप जनावरांक घालप जनावरां म्हटल्या उपरांत कुत्री माजरां गाय हें खूब तरेचीं जनावरां आसता तेंच्या कडल्यान आमकां स्प्रेड जाता म्हाका आजून एक कहानीं आय मीन ही खरी गोश्ट आहा जी म्हाज्या वांगडा घडलेली आहा आमच्या सायडीन एक काकी रावता त्या काकीगेर ते काकीक जनावरांचो खूब आवड जनावरां म्हटल्या उपरांत तिचें काळीज बरोन वयता एक दीस कितें जालें आमी अशें वयताना एक जनावर म्हणजे आमचें सुणें सुणें आहा तें आशिल्लें थंय आनी तेच्या तोंडांतल्यान लाळ येताली आमी तेका सोमते सो डॉम सोमते सोमते डॉक्टरा कडेन घेवन गेले डॉक्टरा कडेन घेवन गेले जाल्यार डॉक्टरान सांगले की आमी तेका वाचोवंक शकना मागीर तेनी कितें म्हटलें डॉ मागीर आमी कितें केलें तेका घरा हाडलें तेका क्लीन केलें तेजी सामकी कॅर घेतली आनी पळयता जाल्यार तो मरणांतल्यान वाचलो थोडे थोडे जनाव मरणांतल्यान वाचुनूय येता आनी थोडे मरताय सुद्दा पूण सदांच कांय जगाय जगपाना तें आमकां जर हो नश्टत करपाचो आहा जाल्यार हो एकूच उपाय आसा कितलेशे कितलेशे जनावर ह्या हितूतल्यान गेलां आनी कितलेशे मनीस सुद्दा ह्या हितूतल्यान गेलां खंय ना खंय हो रॅबीच प्रकार आतां वाडत वयता रॅबीज हो जावप हो आपल्याचेर नासता व तुज्या निसर्गां निसर्गाचेर हेजेर आसता निस निसर्गांव निसर्ग तुजें कशें आसा त्या वयल्यान तुका रेबीज जाता आतां आमच्या कडेन तोंड आसा म्हणून आमी सांगूं शकता आमकां किदें जाता ओर कितें ना तें पण तशें जनावरांचें जायना जनावरां म्हटलीं की तेंकां खंय ना खंय आपुणूच सोसून घेवपाचे पडटा पूण थोडे अशें बी मनीस आसता ते तेंकां समजोन घेता तेंकां पळयता आनी जर तुमकां तुमच्या कडेन जायना जाल्यार आतां सगळ्या कडेन सगळ्या कडेन जे एम एनिमल रेस्क्यू म्हणटात ते आसात सो तेज कडेन कॉल तेंकां कॉल करपाचे मागीर ते फ्रिली फुकट तेंकां घेवन वयता तेंचे तेंक उपकार तेंचे उपचार करता आनी तेंकां बरें करता त्या खातीर अशेंय न्हू की एनिमल्सान डसी डिसीस खूब प्रकारचे आसता म्हाज्या हितूर कॉमन म्हटल्यार खूब प्रकारचे डिसीस आसता पूण तेतूतलोच हो एकूच धाकटूलो म्हटल्यार रेबीज पण तो धाकटुलो दिसता पूण तो केदो कितल्या फास्ट स्प्रेड जाता तो आमकां कांयच कळना म्हणून हांवें हो रेबीज हो प्रकार तुमच्या म्हाज्या आमच्या फुडन दवरलेलो आसा कित्याकी आतां सद्याच्या हितून काळान रेबीज हो प्रकार सगळ्याकडेन आयकू येता म्हणून रेबीज खंय ना खंय बंद जावपा खातीर तेचो मार्ग काडपा खातीर इतलें इतलें इतलेंशें करपा खातीर इतलेशेंच करपाक जाय सगळ्याकडेन क्लीन दवरपाक जाय आनी पशु पश पक्षांक मातशें पळोवंक जाय तेंकां कितें सदां आतां आमी पळय सदांच डॉक्टरा कडेन व्हर व्हरना व्हरोंक शकना बट खंय ना खंय म्हयन्याच्या म्हयन्या एकदां तरी तेंकां घेवन वचोंक जाय कित्याक बाबा कळटा की तेंच्या बॉडी चॅकप जाल्या उपरांत तेंकां आमकां कळटा की हा तेंकां कितें तरी जालां ना जाल्यार खंयचे डिसीज आसा तेंकां ना हें तेतूंतल्यान आमकां कळटा जर आम आमी जर तेंकां डिसीस जाल्या उपरांत व्हल व्हरत जाल्यार कांय फायदो ना कित्याक तेंकां मागीर तेंचे जीव ते अर्द मरणांक तेकलेले आसता आनी त्या टायमार डॉक्टर कांयत करूं शकना जर तुमी तेंकां आदी व्हरत जाल्यार आदी आदीक तेंचे ट्रिटमेंट जातले आनी तो रोग डिसीज किदेंय बी आसूं तें नश्ट जातलें